ہیلو یس میم پرنسپل میم از ہیئر جی میں بول رہی ہوں آپ کی اسکول کی ایک ٹیچر شادیہ جی نرسری اے کو پڑھاتی ہوں میں جی جی جی میری کلاس کو بہت ساری نا پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مجھے آپ کو بتانا تھا وہ سب یا آپ اس کو ٹھیک کرائیے جی جی فسٹ آف آل تو الیکٹرسٹی کی ہے ہماری کلاس میں نا الیکٹرسٹی نہیں آ رہی تو اس وجہ سے بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں گرمی اتنی ہو رہی ہے میم پنکھے بھی نہیں چل پا رہے ہیں بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں اتنی وہ ہو رہی ہے کیا بتائیں آپ کو یس میم جی جی آپ ان کی یہ سولو کرائیے ایشو تو وہ چب ہو جائیں گے پریشان ہو رہے ہیں اس وجہ سے وہ چلا رہے ہیں وہ پرھ نہیں پا رہا ہے وہ جی جی اس وجہ سے وہ جی اور صفائی کا بھی ایشو ہے ایک ہماری کلاس میں صفائی نہیں ہے بچے آتے ہیں جی ہائی جین کی بہت زیادہ نمی ہے آپ اس کو صفائی کروائیے ہماری کلاس کو جھاڑو والی سے کہیے آپ ان سے صفائی کریے اور کلیننگ اچھے سے کروائیے میم جالے بھی لگے ہوئے ہیں کلاس روم میں جی جی جی جی جی جی ایسا لگ جی میم ایسا لگ رہا ہے کافی دنوں سے صفائی نہیں ہوئی ہے آپ ذرا پریشر ڈالیے ان پہ کہ اچھے سے کریے گا صفائی کلینر سے جی میم آپ ایک بار راؤنڈ مار کے دیکھ لیجیے گا ان کو ٹھیک ہے جی میم جی مڈ ڈے میل کی ایک پرابلم ہے ہاں ہمارے جی جی مڈ ڈے میل میں نا چیک کیے تھے میں نے بچوں نے دکھایا مجھے میم دیکھیے کیا آیا ہے مڈ ڈے میل میں تو آپ دیکھیے گا چیک کروائیے گا ادروائز

جی جی وہ بس ہو گیا تھا ڈلے کچھ ریزنس رہ گئے تھے تو میں نے اب آپ کو بتا دی ہیں ساری پرابلم آپ ان سب کو ٹھیک کروا دیجیے گا ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم اوکے بائے بائے